पेट दर्द खाँसी माथा दवाइ से ठीक नहि भेलैया

हँ हँ हँ

अभी ओ दवाइसँ ठीक नहि भेलै खाँसी आर चलते छै गरमे पानि पियै छै जे दवाइ छै ओ दवाइ

दवाइ दवाइयो पर निर्भर छै कोनो कोनो बेसी बला रहै छै कम बला रहै छै बढ़िआँ बला दवाइ हँ ठीक ठीक छै ठीक छै ठीक छै